रनिंग करना मिगी मतलव पैह्ली नी हा शैल लगदा में सोचदी ही कि केह् अपनै आप गी मतलव थकाबट होई जानी ऐ छड्ड परें केह् करना रनिंग करियै पर हून मिगी लगदा ऐ में रनिंग करनें जां में रनिग करन जां पैह्लैं में नाईनथ टैंनथ बिच्च ही ते में सवेरे लेट उट्ठना लेट उट्ठना स्कूल दे टाईम दे उट्ठना तैयार होना चली जाना फिर थोह्ड़ी मतलव ओह्दे बाद इयां मतलव सारे आक्खन लगे रनिंग बगैरा करे कर बॉडी बगैरा फिट्ट होंदी ऐ फिर मार्निंग बॉक उप्पर जा कर फिर में इयां सोचेआ कि इक दिन जाइयै दिक्खनी आं मेरा भ्रा जंदा हा रोज़ सवेरे उट्ठियै चार बज़े रोज़ जंदा हा में रोज़ दिक्खना कि केह् इन्ना इयां केह् फसी दी ऐ रोज़ जंदा रोज़ जंदा एह् केह् ऐ रनिंग करन केह् करना रनिंग करियै केह् मिलना ऐ कक्ख नी इयां अपनें आप गी थकांदे रौह्ना ते इक दिन ना फिर ओह् आक्खन लगा चल मेरै कन्नै चल चल जिसलै रनिंग करन गेआ जिसलै में गेई ते उस टैम ना कुश मज़ा आया हां बड़ा जादा मज़ा आया फिर में आक्खेआ में आपैं जाना ऐ फिर ना में मतलव आपैं गेई ओह्दे कन्नै आपैं गेई मीं ना मज़ा आया दो तिन्न बार जंदी रेही मिगी बड़ा मज़ा आया और में सोची ओड़ेआ में रनिंग करन जा करनां ऐ जियां नी ते उऐ जियां कुश नीं ते कुश पर में जा करनां ऐ ते दिक्खनें आं भला कुश थोह्ड़ा हारा कुश होंदा ऐ जां नेंई होंदा ऐ में ना रनिंग लेई फिर शूज़ बी लेई ले शूज़ बी बड़े तरीके दे में दुकान पर गेई शूज़ लैन में आक्खेआ रनिंग बास्तै शूज़ देओ मिगी पता गै नी कि केह्ड़े शूज़ लैंदे नै उनैं ना मिगी दुए शूज़ देई ओड़े फिर मिगी भ्रा नै आक्खेआ तू एह्कड़े नेंई दुए लै दुए शूज़ लै जेह्ड़े रनिंग आह्ले होंदे नै में रनिंग आह्ले शूज़ लेईयै ते फिर ओह्दै लेई कपड़े बी ले भ्रा आक्खा दा हा टीशर्ट पा कर रनिंग लेई टीशर्ट पानी चाही दी ऐ फिर महां ठीक ऐ पाई लैन्नी ऐ ट्रोज़र बगैरा पाना में ना चली उस दिन सवेरे ते कुश ना चली ते कल्ली गेई ते मीं इयां बोर बोर जेहा लग्गेआ में आक्खेआ में नी जाना ऐ बड़ा बोरिंग जा लग्गा दा ऐ फिर ना मीं भ्रह् आक्खन लगा तूं ना गानें बगैरा सुनदे जा कर जां कुसै गी लेई जा कर ठीक ऐ फिर में केह् कीता में दुए दिन ना अपनें हैडफोन लेई ले हैडफोन चुक्के ते घरा दा निकली सवेर चार साढ़े चार बज़े उट्ठियै तैयार शयार होइयै घरा दा निकली ते फिर में लाई ले गानें लाई ले गानें केह्ड़े लाई ले में सवेरे सवेरे ना में बड़ा जादा बड़ा गै जादा भरोसा ऐ अपनें महांदेव पर ते में महांदेव आह्ले गानें लाई ले ते ओह् सुनी ले जंदे मौके जिन्ने मौके जाना ना महादेव आह्ले लाई लैने ओह् सुनदे रौह्ना ओह् सुनदे रौह्ना ते ओह् सुनदे सुनदे गै मेरा टैम निकली जंदा ते में पुज्जी जाना ते उत्थें पुज्जना ते मतलव जिसलै बापस आना ते बापस आंदे टैम लग्गना मीं ना सैड सांग सुननें दी बी आदत ऐ मीं ना सैड सांग सुननें इयां एह् नी ऐ कि में सैड रौह्ना आं नेंई बस इयां गै स्हेई लगदे नै सैड सांग ते में सैड सांग सुनदे सुनदे बापस औना में जादातर सांग सुनने महांदेव आह्ले महादेव आह्ले गाने सुनी लै जां फिर सैड सांग सुनी लै जां बेबे बापू पर सुनी लैं एह्कड़े गानें सुननी होन्नी आं रोमैंटक रमुंटिक ना मेरा इंट्रस्ट गै नी ऐ नां गै में रोमैंटिक गानें सुननें जां फिर में केह् करनी आं जिसलै जाना होऐ नी अपने निक्के भ्रा गी ठुआली ओड़नी होन्नी आं आक्खनी होन्नी आं चल मेरे कन्नै ते ओह्दे कन्नै ना जंदे जन्दे गल्लैं करदे ओह्दे कन्नै गल्ला करदे करदे चली जाना ऐ गल्लां करदे करदे चली जाना ऐ रस्तै कुदै रुकी जाओ उत्थे ऐक्सर्साइज़ करी लैनी ऐ ऐक्सर्साइज़ उत्थें करी लैनी ऐ फिर अग्गैं जाना ऐ उत्थें रुकी जाना ऐ उदें करी लैनी ऐ कदैं कदैं थक्की जन्नी आं ते फिर बैठी बी जन्नी आं इक साईड होईयै बैठी जाना ऐ उत्थें बैठे बैठे ऐक्सर्साईज़ करी लैनी ऐ गाने लाई रक्खने नै ते एह् नी ऐ कि में सैड सांग कैल्ली ला दा में गानें सुननें में इक बार जिसलै गानें लाए नै फिर में चलदे चलदे गै थोह्ड़ा मतलव मज़ा आंदा ऐ फिर उध्दर ठंडी ठंडी हवा लगदी ऐ ठंडी ठंडी हवा लगदी ऐ इद्धरूं गानें उद्धरूं सवेरें सवेरें मतलव इन्ना जादा शोर बी नी होंदा ऐ ना इन्ने लोग इयां बड़ा स्हेई लगदा ऐ मन करदा ऐ कि हून बापस जाच्चे नी इयैं लेआ गै टाईम रवै में मतलव जिसलै दौड़ लान जन्नी नी जिसलै रनिंग करन जन्नी आं फिर आह्नियैं बापस आह्नियैं सारे आखदे रनिंग करन जन्नी ऐं ते बापस आह्नियै कुश खा बी कर डाईट बगैरा लै कर में नी डाईट बगैरा कुश नी लैन्नी पर सवेरे पानी पूनी पीना ऐ पानी पियै इक दो गलास डाईट कुश नी लैनी ऐ पर मिगी पता लग्गिया हा रनिंग करनें कन्नै बड़ा फायदा होंदा ऐ में इक ते बंदा मतलव इन्ना जादा जल्दी बमार नी होंदा ऐ फिर अपनी बॉडी बी फिट्ट रौंह्दी ऐ अपनी सेह्त बी बनी रौंह्दी ऐ कोई आक्खै हां इयां नेंई कुश ते मतलव बड़ा जादा मज़ा आंदा ऐ में जन्नी आं हून में जन्नी आं फार्म बगैरा लांदी रौह्नी आं ते रनिंग बगैरा करनां पौंदी हून मेरा भ्रा नौकर होईया हा ते ओह् चलिया उनैं मी आक्खेआ हा रोज़ जा कर रनिंग करन ते फिर में रोज़ जंदी ही ते फिर मेरे पेपर आईये पेपरें च रातीं सौनां बी नी फ्ही तां बी सवेरें उट्ठियै रनिंग करन चली जाना हून में किन्नें दिन होईये हून नी गेई मिगी अपनें आप च लगदा पता नी किन्नी मोटी होई आं तां करियै हून फिर जा करनां रनिंग करन में जा करनां में रनिंग गै करां में रनिंग गै करां बस सवेरे एह् नी दो टैम में इक्कोे टैम जाना होंदा मज़ा सवेरे उट्ठनां अपनैं रोज़ में सवेरे उट्ठी होनीं आं सवेरे उट्ठियै ते साड्डे चार बज़े कन्नै चार साडे चार बज़े हारै उट्ठियै कपड़े कुपड़े पाओ शूज़ बगैरा पाओ शूज़ बी मतलव रनिंग आह्ले चाही दे होंदे नै स्पोटस शूज़ चाही दे होंदे नै ओह्कड़े ले फिर में नमें ले फिर में ओह्कड़े पाईयै जन्नी होनी आं ओह्कड़े पाईयै जन्नी आं जंदे मौके गानें लान्नी आं अपना महांदेव आह्ले लाई लैन्नी आं महांदेव आह्ले जंदे मौके महांदेव आह्ले लाई लैन्नी आं हैडपोन लाए दे होंदे नै ना अग्गैं कोई कुसै अल्ल ध्यान देनां ना पिच्चें चुप्प करियै अपनैं जाना गानें सुनदे सुनदे अपनें मज़े लैंदे लैंदे जाना मज़े कन्नै आना गानें लाए दे होन ना इयां बोर बी नी होन होंदा ऐ इयां पैह्लें इन्ना बोर होन होंदा हा बोर होई जाना इयां हून गानें लाए दे होन में कन्नै कन्नैं गानें सुनी लो कन्नै कन्नै ऐक्स्रसाइज़ करी लैओ ते कन्नै कन्नै ऐक्सर्साईज़ बी होई जंदी ऐ ते अपनैं रोटीन बी बनी जंदी रोज़ उट्ठना ऐ जल्दी सौनां ऐ सेई नी ते फिर चल कोई नी जार जन्नी आं हून किन्नें दिन होऐ ऐनी गेई मम्मी मेरी आक्खा दी ही जां कर मोटी होई गेई ऐं मोटी होई गेई ऐं हून में फिर सोचा नी आं फिर जाना ऐ ईलस आईजंदा इक बारी छड्डी ओड़ेआ आलस आई जंदा ऐ हून में जा करनां ऐ में जाना ऐ जियां मर्जी होई जाए में जानां गै जाना ऐ हून दिक्खनी आं महां चलो जा करनां ऐ कन्नैं कन्नैं गानें लाई ले अपनें कन्नैं महांदेव दे गानें सुनी ले कन्नै मन्दर मत्था टेकी आए आंदे टाईम बड़े फायदे होई जंदे नै ते गानें जियां में पुच्छेआ गेदा ऐ मिगी कि केह्ड़े गीनें सुननी ऐं ते इयै में महांदेव दे गै सुननी आं में महांदेव अल्ल ध्यान होंदा ऐ में जंदे मौके बूी महांदेव दे सुनू लैंनी आंदे मौके कदैं कदैं लाई लैन्नी आं दुए नें तां में जादातर महांदेव दे गै जाए दे होंदा ऐं होर में लांदी नी ऐं इयैं गानें पसंद ऐं ते महांदेव दे में अपनें फोन दी हैलो टयून रिंगटयून सब जगा इयो महांदेव आह्ले गानें गै रक्खे दे न होर कोई रक्खे दे नी हैंन क्योंकि जादा होर किसे च इंट्रस्ट गै नी ऐ इक्को पर भरोसा ऐ अपनीं लाईफ च ओह् नै मेरे महांदे कुसै कन्नै ट्रस्ट करदी नी ऐं नां मिगी कुसे पर भरोसा ऐ सारे अपनां मतलव कड्डदे ऐं तां करियै महांदेव दी भगति जिन्नी करी लैओ ठीक ऐ ते में गीनें बगैरा महांदेव दे गै सुननी आं रनिंग करदें बी महांदेव दे में ते जादातर कदैं कदैं फोन नेंई होए ते फिर में अपनें मतलव आपैं गै बोलदी जन्नी आं मूह् च नमोंशिवाय नमों शिवाय जां पिर गानें कोई केह्ड़ा गादे गांदे आपूं गै कल्लै गै चली जन्नी आं ते आई जन्नी आं घरे गी होर ते कोई गानें च मिगी इन्ना इंट्रस्ट है नी ऐ